अॻे जे दौर में ऐं हाणे जे दौर में तमामु ॾींहं राति जो फ़र्क़ु अची वियो आहे अॻे मायूं चूला ॿारे रोटियूं कंदियूं हुयूं ऐं हाणे हर घर घर में गैसूं आहिनि जंहिं ते तकिड़ो रोटी ठही वञे थी अॻे कुझु बि शइ शइ खपंदी हुई त बाज़ारि परे वञिणो पवंदो हुओ हाणे असांखे घर वेठे उहा शइ मिली वेंदी आहे अॻे एॾा वेहीकल्स कोन हुआ अॻे माण्हू मीला पंधु करे वेंदा हुआ अॼु हर घर में चारि चारि गाॾियूं कारियूं बीठियूं आहिनि जेके फटाफट किथे बि वञिणो हुजे त पहुची थो वञे माण्हू अॻे असांखे कंहिंखें नियापो ॾियणो हूंदो हुओ त असां ख़तु रस्ते नियापो मोकिलींदा हुआसीं उहो ख़तु पहुचण में टे चारि ॾींहं लॻी वेंदा हुआ पाणे पाण हाणे त हिकु सैकेंड में व्हाट्सअप ज़रिए मोबाइल जरिए उहो नियापो पहुची थो वञे अॻे ॿारनि खे किताब मां वेही पढ़ंदा हुआ त हा हाणे किताबनि जे बदिले मोबाइल में सभु अची वञे थो जेको ॿार ख़ुशीअ सां मोबाइल ज़रिए पढ़ी सघनि था किथे बि कोई मुंझे थो काॾे वञिणो आहे रस्तो न ख़बरु आहे त मोबाइल रस्ते असां उन रस्ते ते पहुची वञूं था